बेगूसराय ज़िले में बहुत सारी सुविधा मिला है जैसे बिजली नल योजना किसान के बारे में और जैसे होता है ओवरब्रिज और कुछ कुछ बहुत चीज़ मिला है बेगूसराय में सरकारी योजना के जैसे किसान को मिला है दो हज़ार किसान वाला जैसे व्यक्ति वृद्धा को मिला है वृद्धा पेंशन और बहुत चीज़ मिला है बहुत सुविधा है गरीब आदमी को जैसे होता है स्वास्थ के लिए बहुत अच्छा व्यवस्था है बेगूसराय ज़िले में बहुत सारे अधिक से अधिक सरकारी योजना का लाभ उठाएँ बेगूसराय में महिला को भी विकास मिला है गरीबी हटा है बेगूसराय जिले में बहुत सारी बात है बेगूसराय जिले में और बहुत सारी बात होती है जैसे मंदिर है और शरी नौलख्खा ओवर ब्रिज बना है फिर सिमरिया में भी बना है ओवर ब्रिज गरीबी बहुत मीठा है शिक्षा के दौरान शिक्षा में भी बहुत आगे बेगूसराय जिला रहा है देखभाल में भी बहुत ज़्यादा महिला को विकास मिला है बहुत ज़्यादा योजना के साथ ये सब अच्छा बात है विकास किसान को भी स्वास्थ्य की देखभाल के बारे में बहुत सुंदर मिला है देखभाल की व्यवस्था एक नंबर है और महिला गैस सरकारी योजना बहुत सुंदर मिला है और बहुत सारे सरकारी योजना का लाभ उठा है बेगूसराय ज़िले में सब लोग मिल के हम और और बहुत सारे जैसे व्यवस्था होता है किसानों को मिला है दो हज़ार का महीना ओ वृद्धा पेंशन और बहुत कुछ